हैलो हां जी केह् हाल ऐ तुंदा ठीक हो बस जी ठीक होर केह् करादे अच्छा ते मिगी इक गल्ल सनाओ केह् थोआड़ा मुड़ा केह् करादा अज्जकल कुत्थै जेही लग्गेदा मतलब कि उ'दी नौकरी बाह्र ही होनी बाह्रो बाह्र ते शैल कमाई लैंदा ऐ अच्छा ते ब्याह् ब्यूह् दा केह् सोचेआ ते दिक्खा देओ कुड़ी छुड़ी केह् इक कुड़ी ऐ ते ओह् पुच्छा दे हे कि कोई मुड़ा दस्सो लेकिन अपनी जात दा ही होवे ते म्हाजन दा ही मुड़ा चाहिदा उ'नां गी ते इक इक कुड़ी ऐ ते शैल प्रोपर्टी बी ऐ सारा किश ऐ ते सारा किश कुड़ी गी गै देना ऐ ओहो में मेरी ते गरंटी ऐ ही ऐ तुस मुड़े गी पुच्छी लैओ कदूं गल्ल करी लेओ उ'दे बाद मिगी दस्सो फ्ही दिक्खगे फोटो में भेजी औड़गी फोटो वायोडाटा हां ते तुस बी पैह्ले मुड़े गी पुच्छो ना उने करनी बी ऐ अज्जकल दिक्खो ना अज्जकल बच्चे अपना अपना दिक्खी दी होंदी पैह्लें दी तां करियै जी ते लाड़ी गी पुच्छी लैओ हां ते मीं लाड़ी दा नम्बर भेजी ओड़ो ऐ ठीक ऐ है नां चलो तुस मुड़े कन्नै गल्ल करी लैओ ते उ'दे बाद फिर मिगी दस्सी ओड़ो शामीं शामीं तक्कर जां कल सवेरे तक्कर ठीक ऐ ठीक ऐ जी ओ के